ہمارے ہندوستان میں کئی طرح کے ٹرانسپورٹ ہیں جیسے کہ بس ٹرین ہوائی جہاز بائک آٹو ہر طرح کا ٹرانسپورٹ ہیں اور اس سے ہمیں آسانی بھی اور نقصانات بھی ہیں آسانیاں ہمیں اس سے اس لیے ہے تاکہ ہمیں کہیں جانا پڑے تو ہم جلدی سے پہنچ سکیں اگر ہمارے پاس بائک ہے تو ہم جلدی سے وہاں سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایروپلین کا ٹکٹ ہے ارجینٹ ہمیں کہیں جانا ہے ایمرجینسی میں تو ہم اس سے پہنچ سکتے ہیں لیکن جو بائی ٹرانسپورٹ ہے ہمارا ہندوستاں کا جیسے کی بائک کارس یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے پالوشن بہت ہوتا ہے یہ نقصان ہے ہمارے لئے ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور جو جو انسان گاڑی نہیں چلا رہا یا ہمیں ہم گاڑی چلانے والوں کو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اگر ہمیں ان انوارمنٹ میں باہر نکلیں گے پالوشن والے انوارمنٹ میں تو ہم بھی بیمار پڑیں گے تو ہمارا ٹرانسپورٹ کچھ اس طرح کا ہی ہے کئی طرح کا ٹرانسپورٹ ہے جس سے ہمیں آسانی بھی ہوتی ہے جیسے مال کو لانا جانا خود کا آنا جانا ہر چیز لیکن نقصان بھی ہے اور آسان بھی ہے ہر چیز ہے ہمارے ٹرانسپورٹ میں